स्वास्थ्य देखभालके लिए सभसँ पहिने हॉस्पिटलकऽ साफ सुथरा रखना चाही जेकि भए गेल वार्ड जेनाकि रूम ओहिमे साफ सुथरा रहना चाही तकर बाद बेड देख लिअहुँ हुनका साफ सुथरा रहना चाही बिछाओनसभ साफ सुथरा रहना चाही चादरसभ गन्दगी नहि रहना चाही साफ रहना चाही ओहिसँ मरीज नीकसँ रहैत छै ओ सभकेँ बहुत आभाव छै हॉस्पिटलमे आ जेनाकि डॉक्टर बढ़िआँ होना चाही जे नीकसँ मरीजकऽ देखभाल करथिन से सभकेँ बहुत आभाव छै हॉस्पिटलमे जेनाकि कोनो चीज साफ नहि रहल हॉस्पिटलके बेड तहन से की कहय छै अथी बिस्तर ईसभ बहुत गन्दा रहैत छै ओहिसँ मरीजकऽ बहुत बीमारी फैलय छै इएह दुआरे कहलहुँ हमसभ जे कनि बढ़िआँ डॉक्टर दिअओ तहन आन जगह शहर नहि न जाय पड़तय हमरासभकऽ हमसभ तहन हॉस्पिटले नहि जेबय एहि दुआरे बाहर जाय पड़ैत छै वा गन्दगी सभके दुआरे निगरानी नहि केलक डॉक्टर बढ़िआँसँ तऽ हमरा सभकेँ जाइ पड़ल बाहर ताहि दुआरे कहलहुँ